گڈمارننگ میں نے آپ کے جیو مارٹ سے ایک ٹپر ویئر کا ڈبہ لیا تھا وہ ڈبہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے ایک سائڈ سے اب وہ مجھے واپس کر دیا میں نے آپ کی کیا ایسا ممکن ہے جو آپ نے میری جو ریفنڈ ہے پیسہ جو واپس کریں گے وہ آپ میرے والیٹ میں ڈال دیں جیو مارٹ کی والیٹ میں ڈال دیں تاکہ اگلی پرچیز کروں کوئی بھی سامان تو اس میں وہ پیسہ کام آ جائے